जी सर पहले सर आप बताइए सर नॉर्मल केक का कितने का है जी सर हम को डबल बार का चॉकलेट चाहिए तो और सर वेलटिनो आइस क्रीम सर और सर कोई वैराइटी है सर बताइए

सर चोकोबार सर कितने का पड़ेगा जी जी जी और सर केक महंगा लेते हैं तो जी और अगर आपको सर चॉकलेट में और भेराइटी चाहिए तो सर कितने कितने का पड़ेगा सो बताइए जी अगर हम को शायद थ्री के जी का सर बनवाना है केक तो उसका कितना कितने का होगा तो सर हम को सर उस केक के साथ नेम उम भी सर लिखवाना होगा और और जो वेल्टिनो आइस क्रीम है सर वो कितने का होगा सर जी वो छोटा वाला कितने का है जी विद विदाउट चॉकलेट कितने का पड़ेगा विदाउट चॉकलेट कितने का पड़ेगा सर मतलब बिना चॉकलेट उसका कितने का पड़ेगा

जी और सर मान लीजिए सर हम जी जी और सर आपका चॉकलेट जी हम को दीजिए जो चोकोबार चॉकलेट दीजिए और आपका जो वेनिटेबल चॉकलेट्स और थ्री के जी का एक आइस क्रीम केक अब मिल्क मतलब मिल्क जो होता है सर वो आइस क्रीम होता है एक वो वाला सर कितना कुल मिला कर सर कितना प्राइस हुआ सर सब का सर सब मिला के प्राइस कितना होगा